मुझे मैच पसंद है क्योंकि मेरे आस पास जो मेरे दोस्त हैं बचपन से हम लोग मैच खेलते आए हैं कहीं दूर दूर हम लोग जाते हैं अपने तहसील और काफ़ी दूर दूर जगह जाते हैं हम लोग मैच खेलने काफ़ी अंक भी प्राप्त किए हैं हमारा जो टीम है बहुत अच्छा है बहुत प्रदर्शन हम लोग करते हैं अपना मेजा तहसील जो है वहाँ पे जाते हैं जहाँ टूर्नामेंट वगैरह होता है वहाँ जाते हैं हम लोग खेलते हैं अपना ग्रुप लेके मेरा ग्रुप बजरंगी दल से है बजरंगी दल मैच प्रोग्राम हम लोग काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं हड़िया हो गया प्रयागराज हो गया ऐसे कई जो क्या कहते हैं जिले हैं तहसील हैं सारी जगह हम लोग जाते हैं टूर्नामेंट होता है वहाँ पहुँचते के हम लोग खेलते हैं मैच मैच खेलने में हम लोग बहुत अच्छा लगता है हम लोग को बचपन से खेलते हैं अपना राष्ट्रीय खेल है खेलना भी चाहिए